म्हजीं आवडटी कोंकणी उतरां आसा सोबीत आनी मनभुलोवणें तशेंच म्हणी हांडीर आसा चेडो सोदता सगळो वाडो आनी उमथ्या कळशार उदक हय म्हाका म्हज्या कोंकणी भाशेचो खूब अभिमान आसा कारण ती म्हजी मातृभाशा जावन आसा